ایسے کون سی چیز ہے جو ماہی گیری کرنے سے اس کو پیسے کی آمدنی اور پیسے کے طور پر آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماہی گیری کے پاس اگر جال ہو اور اس کے پاس جو ہے جال کئی طرح کے ہوتے ہیں اگر اس کے پاس جال ہوگا تو جال سے مچھلی ماریں گے مچھلی مار کر پھر وہ جو ہے اس سے پیسے اسم کمائیں گے اور اس سے پیسے آئیں گے جب اس سے پیسے آئیں گے تو وہ سرکار کو اس میں جو مدد ملیے تھی اور وہ ماہی گیری کو جو ہے آسان طریقہ ہوگا اور ضرورت اور یہ بہتر اور اچھا ہے کہ جو مال اس کے پاس ہوگا تو سرکار کو جو ہے پیسے کے طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ جو ماہی ہوتے ہیں وہ مچھلی جو مارتے ہیں تو مچھلی مارنے والے ہی کے پاس جو آلات ہوتے ہیں جو سامان ہوتے ہیں وہ جالے ہی ہوتے ہیں وہ جال سے ہی وہ جو ہے مچھلی مار کر جو ہے سرکار کو جو ہے پیسے کے طور پر جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے اور آسان بنا سکتے ہیں